हमारे ग्रामीण समुदाय संस्कृति नृत्य की बात करें तो मतलब ये शुरू से ही हमारे मतलब इतिहास से ही मतलब राजस्थान का तो दो तीन नृत्य है वो मतलब मशहूर हैं घूमर है ढोल थाली है तेरा ताली है ये लगभग ग्रामीण ही नहीं शहरी संस्कृति में भी ये नृत्य किए जाते हैं लोग शुरू से ही देखें तो पुराने टाइम से भी ये नृत्य अपने जो बीच प्रोग्राम होते रहते हैं जो भी होली दिवाली तीज त्यौहार वहाँ पे ये सब नृत्य घूमर ढोल थाली करते हैं काफ़ी लोग शादी ब्याह जो भी होते हैं वहाँ पे भी ढोल थाली का मुख्य रूप से हमारे राजस्थान में नृत्य किया जाता है ये औरतों का नृत्य विशेष करके और घूमर हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है जो राजपूती पोशाक पहन के घूमर गाया जाता है बहुत ही धीरे से हाथों के हाव भाव और लय की साथ ही नृत्य किया जाता है ये नृत्य भी हमारा राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है ढोल थाली राजस्थान का प्रति प्रसिद्ध नृत्य है और कालबेलिया नृत्य जो आदिवासी जनजाति होती है कालबेलिया और ये जोगी समाज के लोग यह कालबेलिया नृत्य करते हैं जो भी राष्ट्रीय लेवल पर बहुत ही पसंद किया जाता है और काफ़ी लोग इनको देखने के लिए आते हैं देश विदेशों से और इसका आनंद भी लेते हैं हमारे कालबेलिया का नृत्य जैसलमेर में भी यह धोरे हैं वहां पे भी किया जाता है और इसका तो देश विदेशों से भी लोग देखने के लिए इसको आते हैं